रामायण जे पुराण छै रामायण जे पोथी छै ग्रन्थ छै ओ पढ़ैत रहलियनि तऽ जब लास्ट अध्याय लास्ट चेप्टरमे देखलियनि सीता माताके कोनो टा परीक्षा रहतनि तऽ ओहि परीक्षामे ओ धरती फाड़िके अन्दर चलि गेलथिन समाहित भेलथिन ओ अपन परीक्षा देबै खातिर तऽ रामजी वियोगमे रोये लगलथिन पूरा अयोध्या वासी रोये लगलथिन तऽ ओहि समय हम सभ भावुक हो गेलियनि बहुत भावुक हो गेलियनि सीता माता जब अन्दर गेलथिन तऽ पूरा अयोध्या वासी रामजी सभ रोये लगलथिन तऽ हुमहुँ बड्ड भावुक हो गेलियनि इएह टा बात छै पोथी जेछै रामायणके पढ़लियनि तऽ लास्टमे सीता माता जब अन्दर गेलथिन तब रामजी अयोध्या वासी सभ सेना सभ हुनका सभ बड्ड उदास हो गेलथिन रोये लगलथिन तऽ हम लोग भी भावुक हो गेलियै